बच्चा सभ कनिटा पैघ होइ छै तहन ओकरा जे छै से सवेरके उठेलहुँ मुँह हाथ धो देलहुँ ओकरा जे कहलक जे दौड़ दौड़ कुद तहन ने जे देह स्वस्थ्य रहतौ आ नहि तहन तऽ दिक्कत छै एहि दुआरे जे छै भोरकऽ सवेरकऽ उठेलक बाल बच्चाके मैराथन दौड़ै लए गेल कुदै लए गेल इसकुल पर गेल दौड़ैलए कॉलेज पर गेल दौड़ै लए सगरे सँ दौड़ कऽ आयल तखन ओकर बाद जे छै से अपन फेर जे छै से अपन खाना पीना खेलक नास्ता तास्ता केलक आ नहि तहन अपन दू घण्टा तीन घण्टा दौड़ैया कुदैयेमे लागि जाइ छै सङ्गी साथीमे दसटा सङ्गी रहल ओकरा सङ्गे खेलैयोमे लागि गेल दौड़ैत दौड़ैत तऽ इएह बात छै बुझलहुँ